हम जो उत्तर भारतीय में और दक्षिण भारतीय महाद्वीपीय खाद्य पदार्थ में जो पदार्थ को पकाना चाएंगे उसका नाम है इडली इडली क्योंकि यह बहुत ही अच्छा सा बन जाता है इस में ज़्यादा समान नहीं लगता है चावल को पीस कर और उड़द की डाल से ये चीज़ बनाई जाती है जिस में बहुत ही सुविधा से ये बन जाता है और ये क्योंकि भाप के द्वारा पका होता है तो ये इस में ऑइल यूस नहीं होता है भाप से पका होता तो ये ज़्यादा हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है इस लिए हम जो है इडली बनाना ज़्यादा सुविधा समझते हैं और ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है इसके साथ साथ हम इसको खाने से हमारा सेहत भी ठीक रहता है ख़राब नहीं होता है